شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے درمیان کئی بنیادی ثقافتی فرق موجود ہیں یہاں چند اہم فرق بیان کیے گئے ہیں شمال ہندوستان یہاں زیادہ تر ہندی بولی جاتی ہے دیگر اہم زبانوں میں پنجابی اردو اور راجستھانی شامل ہے جنوبی ہندوستان یہاں کی اہم زبانیں تمل تیلگو کنڈ اور ملیالم ہیں یہ زبانیں در اوئی زبانیں کہلاتی ہیں شمالی ہندوستان شمالی ہندوستانی کھانا عام طور پر مصالحے دار اور تیل میں پکایا جاتا ہے یہاں کے مشہور ڈشیں روٹی نان چپاتی تندوری چکن اور دال ہے جنوبی ہندوستان یہاں کا کھانا بھی مصالحے دار ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ناریل ناریل کے تیل کا استعمال ہوتا ہے مشہور ڈشوں میں ڈوسا اڈلی سانبھر رسم اور وڑا شامل ہے شمالی ہندوستان یہاں کے مرد زیادہ تر کرتا پاجامہ یا شیروانی پہنتے ہیں جبکہ خواتین ساڑی یا شلوار قمیص پہنتی ہیں جنوبی ہندوستان یہاں کے مرد عام طور پر دھوتی یا ویشتی پہنتے ہیں اور خواتین ساڑی یا ہاف ساڑی پہنتی ہیں شمالی ہندوستان یہاں کا موسم بہت متنوع ہے سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں شدید گرمی ہوتی ہے جنوبی ہندوستان یہاں کا موسم عموماً گرم اور معتدل رہتا ہے یہاں مونسون کا بھی بھی زیادہ اثر ہوتا ہے یہ فرق ثقافتی ورثہ تاریخ اور جغرافیہ عوامل کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں دونوں علاقوں کا اپنا منفرد حسن اور خصوصیات ہیں جو ہندوستان کی مجموعی ثقافت کو رنگین بناتے ہیں